हलो भैया मनोहर रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं हाँ भैया भैया मैंने यह पता करने के लिए लगाया है मुझे लगभग एक घंटा होने को आ रहा है और मैंने आपके रेस्टोरेंट से फ़ूड ऑर्डर किया हुआ है जो की अभी तक डिलीवर नही हुआ भैया क्या परेशानी आ गयी जो इतना समय लग रहा है जी भैया हाँ हाँ हाँ भैया थोड़ा आप मेरी इस परेशानी को थोड़ा देखिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैं कब से इंतज़ार ही कर रहा हूँ कि अब आएगा अब आएगा तो थोड़ा इस परेशानी पर थोड़ा काम कीजिएगा और थोड़ा फ़ूड जल्दी ऑर्डर करवा दीजिएगा हाँ हाँ

क्योंकि क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है लगभग पंद्रह मिनट मे आपके रेस्टोरेंट से मेरे घर तक पहुँच जाता है लेकिन आज पता नही क्यों इतना टाइम लग रहा है तो भैया प्लीज़ आप थोड़ा देखिएगा और मेरी इस परेशानी पे थोड़ा गौर करिएगा और इसको आ सुधार कीजिएगा आ प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी करवा दीजिएगा हाँ भैया हाँ धन्यवाद भैया